सारे शा बड्डी सिचुएशन मी तेल्लु आंदी जोल्लै असु घरे दा कम्म करना पौंदा रूटटी पकान दा जियां आटा गुनना फुल्के बनाना एह् सारी चीजें च मिगी सबतु बड्डी मतलब परेशानी औंदी एह्दे च मैं अपनी मम्मी कन्ने लड़ाई करी करिये उस्सी हैंडल करी लेनी ते गालियां बी पौंदियां मिगी पर केह् करचै कम्म करना पौंदा ते ऐ इक सिचुएशन ऐ बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ऐ घरे दा कम्म करने आह्ली एह्दे शा हैंडल ऐ उ'ऐ एह्दे मतलब इस्सी इ'यां गे हैंडल करी सकदे आ मम्मी शा लड़ाई करी करी कम्म करो मार खाई खाइये जां फिर घरा शा खिसकी जाओ ठीक ऐ ते दुई सिचुएशन अगर कोई बी कम्म मतलब कोई वर्क पलेस जियां अस पढ़ने स्कुल स्कुल कालेज पढ़नेई पेपर देने पेपर देने दी कोई सिचुएशन आंदी ते रट्टा मारिये लिखी उड़दे ते ते अगर कोई सिचुएशन आंदी जियां मतलब कोई वर्किंग प्लेस लाइक पेंटिंग वगैरा ते ओह्दे च इयो ऐ कि अस मतलब की कियां सिचुएशन हैंडल करनी इ'यां ते अगर कुत्थें जियां मिगी बी सी रखी दी ऐ उत्थे जियां कम्प्युटर चलाने गी औंदा ते उस सिचुएशन गी कियां हैंडल करना कि इक दुए कन्ने पूछिये कर उड़ना पेपर देने ताईं सिचुएशन हैंडल करनी कियां चीटिंग चुटिंग करिये ते उस सिचुएशन गी इ'यां गे हैंडल करना पोना ते होर वर्किंग प्लेस लाइक इ'यां जियां होइआ कोई बी वर्किग प्लेस जियां बच्चें गी ट्युशन पढ़ाना होंदा ऐ जियां ओह्बी इक ओह् ऐ वर्किग प्लेस के ही की उत्थे कम्म करना पौंदा हा इत्थे बड़ा नेहा कोई सिचुएशन आई गेई ते फिर फोन निं देआ न क्युंकी जद बी कोई वर्किग प्लेस च थोआनू कोई बी सिचुएशन आबै ते सबतु ज्यादा इंपार्टेंट ऐ फोन तुस अपने फोन दा इस्तेमाल करी सकदे अपनी कोई बी सिचुएशन गी हैंडल करने ताईं क्युंकी अगर थोआनु कोई बी प्राब्लम आंदी ऐ ते तुस अपने फोन च सर्च मार सकदे ओ की सानु एह् सिचुएशन ऐ ते अस एह्दे च केह् करचै जेह्ड़ा गूगल ऐ ओह् थोह्ड़ी फास्टली कम्म करियै थोआड़ी सिचुएशन ओह्दे कोला जियां मैथ लेई लाओ अगर ओह्दे च थोआनु कोई कुआशन निकालने च कोई प्राब्लम आंदी ऐ नेई सिचुएशन बी बंदे गी आंदी की थोआनु नेईं निकला दा ते फिर तुस गूगल दी हैल्प लैन्ने ओ अपने कुआशचन नु साल्व करने ताईं उ'आं इ'यां अपने दिमाग दी हैल्प लाओ कोई बी कुआशचन साल्व करने ताईं ठीक हून फ्रेंड कन्ने गे लेई लाओ सारे फ्रेंड असेंई पुछदे हे की कुआशचन समझाओ नेईं आंदा ते फिर अस केह् करचै उस सिचुएशन च दुऐ दी हैल्प करान लेई दुए शा पुछन ओढ़दे बस इ'यै करना ठीक ऐ कोई सिचुएशन हैंडल करनी